असांजी संस्कृति सिंधी आहे सिंधी मतिलबु आहे त वापार वारा पहिरीं ई ज़माने में हर सिंधीअ वटि पंहिंजे घर में को न को नंढो हुजे या वॾो पर हुअ त पंहिंजे धंधो पोइ चाहे त हू जूता चम्पलियूं वारो हुजे राशन वारो हुजे सोन चांदीअ वारो हुजे या हुजे वॾे मॉल वारो पर अॼुकल्ह ज़मानो बदिलिजी रहियो आहे अॼु नौजवान पंहिंजे वापार खे ओतिरो वक़्तु नथा नथा थियनि घुरिजे ॾे नथा ॾियनि उन्हनि जो वीचारु ईअं आहे त हितां पढ़ी लिखी विदेश वञी नौकिरी नौकिरी कयो पर कहिड़ा ईअं बि नौजवान आहिनि त विदेश वञी उतां जी टॉक्नोलॉजी सम्झी ऐं कंहिं पंहिंजी धंधे खे कीअं अॻिते वधए वधे जी ईअं सभु विदेश मां सिखी पंहिंजे घरु वापसि अची पंहिंजे हलंदड़ धंधे खे पाण था संभालनि ऐं धंधे खे अॻिते था वधाइनि